मैंने दो बुक खरीदा उसमें से एक बुक बहुत ही अच्छी थी उसमें से इश्टोरी उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी इश्टोरी थी उसमें बहुत सी कहानीयाँ भी थीं और हिस्ट्री के बारे में दिया गया था दूसरे बुक में उतना इंटरेशटिंग नहीं था वो बुक भी अच्छी थी पर उतनी नहीं जितनी कि पहले वाली थी दूसरी वाली बुक में दूसरी वाली बुक में उसमें राइटिंग अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी उसमें लिखावट में प्रॉब्लम थी और उसमें इतनी इंटरेष्ट भी नहीं थी पहली वाली बुक बहुत ही अच्छी थी उसमें भी इश्टोरी बहुत ही अच्छी थी और उसमें कहानी थी हिश्ट्री के बारे में था और समाज के भी बारे में भी था वो बुक बहुत ही अच्छी थी